हय हय आं खंय खंय भोंवपा जाय मॅडम तुमकां आं मेळ पूण मॅडम अशें कसले स्पोट्स ते तुमकां अशें मनान बी आहा आमचे पॅकेजीस आसा तशे अमके अमके स्पोट्सूच आहा आमचो फाट स फर्स्ट आमी काब दे राम व्हरता मागीर आमचो दोना पावला मागीर बोगमाळो एक आसा मागीर फोर्ट्स आसा पळय जितके गोंयान आमी थंय व्हरता आनी जे फेमस बिचीस आसात जशे की ते बेतलवाती बीच ते आमी चड करून रातचे टायमार व्हरता इतले तुमी अवेलेबल आसता जाल्यार रातचे टायमार आमी व्हरता कित्या तो बीच ग्लो जाता सो तो एक आहा आनी तुमकां इज कसली एक्टिविटीज बीन करपाची आसा जशें की वॉटर एक्टिविटीज बीन जाल्यार ते आमी तुमकां डिस्कावंटान करून दिवंक शकता सो तूं आ तशें पॅकेजीस आसा इजर म्हणजे तुमकां तुमी कितकी वर्शां आसा त्या प्रमाणे म्हणजे तुमी कितको असो ग्रुपान येता की सिंगल्स आ मि तर पांच जाणांचो पॅकेज आसा कितले अशें किदें तुमकां स्पोर्ट्स एक्टिविटी जशें की वॉटर एक्टिविटी बायक रायडींगीन आसता जर तें जाय न्हू तुका जाल्यार तेजो पॅकेज धा हजराचे भितर आसतलो आनी जर तुका बायक एक्टिविटीज ओन्ली बायक एक्टिविटीज नाका न्हू जाल्यार तर तुका अशें सेवेन थावजंडान येतलें त्या बायक हांगासर ती जी ती बायक आसा ती खूब म्हारग सो सो ते आनी मागीर बाकीचे तुमकां प्रमाणे जर तुमकां जर एक्टिविटीज बीन करपाची आहा जर तुमकां थंयसर नवी एक्टिविटीज बी दिश्टी पडली तुमकां ती करपाची आहा जाल्यार तें मागीर तें पॅकेजीन तुमचें एड आप जातलें जेवणां खावणाचें मागीर तुमी पळोवन घेवपाचें आनी ट्रेवलींग कर आमची बस आसा ट्रेवलर्स एक जर तुमकां बस जर तुमकां बस नाका जाल्यार आमची कार आहा आमची आमचे बसीचे चार्ज अशे फॉर फूल डे आमी टू थावजंड चार्ज करता आनी जर तुमकां सकाळीच वचपाचे आसा जाल्यार आमी कारीन व्हरता सो कारीन जे तितके पेट्रोला पेट्रोलाचो खर्चो आसा तो तुमकां काडचो पडटा सो तुमकां हय तुमकां कसलो पॅकेज जाय जावन तुमी मागीर फिन फोन करून सांगता जाल्या आमचो इंस्टाग्रामार हे आहा पेज गोवा ट्रेवलर्स म्हणून तितून तुमी पळोवंक शकता आं बरें